आं मोजां मोनसिननाय गांसे बिजाबनि मुङा जाहैबाय 'मैहुर' आरो सावथुननि मादावहाय जादों 'बिहामजो बिखुनजोनि दावहा' बे दावहायाव माखासे बर' समाजनि आखुथाय आरो जाफ्लेबाय थानाय आखुथाय मोकथां महराव नंगुबै जाथाय बेयो रोखा रोखा समाजाव नुजाथिनाय मोनसे सावथुन नंगुबै सावथुन बेयो जाहैबाय बे सावथुननि महरा जाहैबाय एरैबायदि जे बिहामजोजों बिखुनजोजों दावहा जालायनाय मोनसे दाङाबाजि जालायनाय आरो माखासे रावफोर आखुफोर गोग्गोमै दिन्थिलायनाय आरो माखासे सोंखारिलायनायफोरखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे सावथुनावहाय जोबथारनायावहाय बिखुनजोआ देरहासारनायखौ जों बिखुनजोखौ देरहासारिखौ जों नुनो मोननाय जादों आरो बे सावथुनावहाय माखासे फावगिरिफोरा मोजाङैनो मोजाङै महर होनो हानाय जादों बे सावथुनावहाय गासैबो माखासे माखासे समाजारि जाथायफोरा बेयावहाय नुजाथिनाय जादों